दिनै जोंनि रायलाइनाय रायलाइनाय सोदोबफ्रा जायगा लानानै जायगा सोलाय सोल' जायो दिनै क'क्राझारनि रायलाइनाया गुबुन जायो चिरांनि रायलाइनाया गुबुन जायो आरो बाक्सानि रायलाइनाय अदालबारिनि रायलाइनाया गुबुन गुबुन जायो बेहाय दिनै आंबो माने बेखौ रायलाइनानै खिसुमाननिखौ बुजिनो हायो खिसुमाननि बाथ्राखौ जों बुजिजोबनो हाया अब्लाबो जोङो बुजिनो नाजालाइयो दिनै क'क्राझारनिया बानलु बुङो बेहाय जों बाक्सानिया खिसुमान आलौ होन्नानै बुङो दिनै बानलु बोरदोन बानलु फिसा माने बुंनायफोरा जुदा जुदा जायो आरो जायगा लानानै जायगा बुंनाय सोदोबफोरा जुदा जुदा जायो दिनै चिरांनिखौ रायलाइनायखौ जुदा खोनायो क'क्राझारनि रायलाइनायखौ जुदा खोनायो बाक्सानिखौ जुदा खोनायो दा बिदिनो गुबुन गुबुन जायो आरो रायलाइनायफोरा रावनाबो एके रोखोमै जाया सोरबा बिजाबखौ बुङो किटाब सोरबा बुङो बहि सोरबा बुङो खाटा माने बुंनाय सोदोबफोरा गुबुन गुबुन जायो दा बहाय जोङो खिसुमान जायगानि सोदोबफोरखौ बुजि जोबनो हाया दा बुजिनो हायाब्लाबो जों खिसुमानखौ मा सोंलायनानै बुजिलायनानै लानांगौ जायो दा जायगा लाना जायगा रायलाइनाया गुबुन गुबुन जायो बेवहाय जोङो रोङाब्लाबो बुजियाखैब्लाबो सोंलायनांगौ जायो ओमफ्राय बे जेबो सान्नांगौ गैया होन्नानै आं सानो दा देरै क'क्राझारनि रायलाइनाया रायलाइनायावनो हमना मोनो जे बिसोरो बबे जायगानि मानसि बा बबे जायगानि आरो चिरांनि रायलाइनायावबो जोङो मा हमनानै मोनो जे बे मानसिया बबे जायगानि रायलाइनायानो माने जुदा जुदा जाखायो जेरै बोरदोन होन्नानै बुंनाय थायो जेराव बोरदोनफोरा बा बुजिख'नो हायै रायलाइयो मख्लि फैया बहा थाङा मा जाखा लोंखा जाखा फाया थाङा माने माखासे सोदोबफोरा गुबुन गुबुन जायो आरो दा बेवहाय जोंनि रायलाइनाया गुबुन गुबुन जानायनि थाखायनो जोङो माने जायगानि माबाफोरखौ सिनायनो हायो आरो बा मोनथिनो हायो